भारत की भारत में जलवायु बहुत अलग अलग हैं और ये देश के विभिन्न भागों में कैसे अलग अलग होती है उसके बारें में ये बताता हूँ कि जैसे राजस्थान में है तो वहाँ की जल वायु बहुत गर्म है और जैसे गुजरात की तरफ जाते तो वहाँ की जल वायु नॉर्मल है और जम्मू कश्मीर की तरफ जाते है तो वहाँ जल वायु बहुत ठंड है वहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और जो भारत के निचले हिस्से हैं वहाँ पर भी वहाँ पर न ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है जैसे गोवा है वहाँ पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है और लोग घूमने के लिए गोवा भी जाते है हमेशा कभी भी जा सकते हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर भी लोग कम आते हैं क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लोग यहाँ घूमने के लिए कम आते हैं सर्दियों में देखने के लिए आते हैं और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इन सब की जलवायु भी एक ठंडे मौसम की तरह है यहाँ की जलवायु भी नॉर्मल है अत्यधिक ज़्यादा गर्म नहीं है और अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकृति के हिसाब से यहाँ पर जलवायु पाई जाती हैं